मां पंहिंजा कपिड़ा पाण सिबंदी आहियां मां नमूना जेके विझंदी आहियां उहे टी वी में जेके नाटक में जेके किरदारु पाहे ईंदा आहिनि उन्हनि मां ॾिसंदी आहियां पिकिचर में हीरोइन पाहे ईंदियूं आहिनि उन मां बि ॾिसी करे ठाहींदी आहियां ऐं ॿियो मुंहिंजी साहेड़ी आहे जेका वॾे टेलर खां अलॻि अलॻि नमूने जा कुर्ता ऐं नमूने नमूने जा ब्लाउज़ सिबाईंदी आहे मां उनखां पिणु नमूना गॾु करे सिबंदी आहियां अॼुकल्ह त यूट्यूब ते पिणु सुठा सुठा नमूना ठाहिणु सेखारींदा आहिनि उतां ॾिसी मां घणाई कपिड़ा सिबंदी आहियां जेके सभिनी साहेड़िनि खे पिणु वणंदा आहिनि उन यूट्यूब ते असांखे हथ सां वर्क करणु सेखारींदा आहिनि जेको मां पाण कंदी आहियां ऐं उहो ॾाढो सुहिणो लॻंदो आहे ऐं ॾाढो मुहिंदड़ु पिणु हूंदो आहे